गोदो जों एसे एसे उनदै उनदै समावथ' हाबाफोराव दानिबादि बथल बथाल गैयामोन ना मा होनो गोदो दैख'रनिफ्राय दै खावनानै रोगानानै जमा खालामनांगौसोमोन आरो दैख'रावनो बायदि रोखोम सुयोमोन बिदिमोन आरो ज' ज' रोगानांगौमोन ओमफ्राय दानिबादिथ' दानि दिननि बादिथ' बथल बथाल गैया जाहैबाय नालाय सिगाङावहाय बिदिनो रोगानायाव ज' ज' गारहाजों नङाबा बालथिङाव लानानै रोगानानै लाबो नांगौमोन आरो सिगाङावहाय आरो नङाबा मा होनो बे गारिजों दै लाबोयोना टेंकि गिदिर गिदिर लाबोयोना बिदिखौबो लाबोनानै लायोमोन आरो सिगाङावहाय सोरबा सोरबा ओमफ्रायथ' बिदिनोसै आरो